जगांतलीं पांच शारांचीं नांवां आग्रा इंडियेचो मिलान हें इटलीचें शार लॉस एंजेलस हें युनायटेड टेट्स हांगचें शार शंगाय हें चायनाचें शार बर्लीन हें जर्मनीचें शार